आङो एक्सप'आव थांफेरबाय गोबां रोखोमनि बेयाव गलादारफोर फैयो बे एक्सप'आव गोबां रोखोमनि डिजायन बानायनाय बायदिसिना मुवा बेसाद फाननाय मोनो माब्लाबा बायनो गोसोबो जायो फैसा थाब्ला नाथाय गोसो गैयाब्ला बाया एक्सप'आव थांनानै जोबोद गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो गोबां रोखोमनि सुबुं लोगो मोनो बैयाव एक्सप'आव दिनथिफुंनाय बायदिसिनाफोरखौ नायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो

जोंनि हालामाव गोबां एक्सप' दिन्थिफुंनाय एक्सप' बायदिसिना दिन्थिफुंनाय जायो बेफोरखौ नायनानै गोजोननाय मोनो